नमस्कार हमारे यहाँ सादी है हम वीडियो सूट कराना चाहते हैं तो आपका हम वीडियो सूट कराएँगे हमारे यहाँ शादी है तिलक है इस में हम सब वीडियो सूट कराना चाहते हैं तो इसके लिए कितना पैसा लगेगा क्या प्रोसेस है वीडियो की क्वालटी कैसा रहेगी हमें एच डी क्वालटी में जो बेहतरीन क्वालटी हो वीडियो सूटिंग की वो वाला हमें चाहिए और ड्रोन कैमरा वाला चाहिए ऐसा जो कि जो एक नंबर का फर्स्ट क्लास आए कोई उस में कोई दिक्कत ना हो अच्छा तो जैसे मान लो हमारा वीडियो का सिर्फ़ ठीक है हमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है हमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं लेकिन हमारी वीडियो क्वालटी जो है बहुत ही अच्छा और सूटेबल आना चाहिए और बेह बेहतरीन आना चाहिए उसके साथ साथ में हमें थोड़ा और हाई क्वालटी करना है जैसे हमें ड्रोन कैमरा वाला भी मिल जाए और मान लो ये सत्तर हज़ार लगेगा उस में और क्या क्या प्रोसेस रहेगा कोई नया चीज़ जो नई चीज़ आई हो कोई और बेहतरीन चीज़ हो उस में जी ठीक है तब जो बेहतरीन क्वालटी वाला है हमें अगर तीनों में चाहिए तो पूरा टोटल जोड़ के कितना पेमेंट हो जाएगा

ठीक है मान लो के लमसम आएगा हमारे के यहाँ देखिए वो चौबीस फरवरी दो हज़ार तेईस को शादी है चौबीस फरवरी दो हज़र तेईस को शादी है और जो हमारे यहाँ रात का बस रात को जो है बारात आएगी ठीक है एक बारात आएगी रात को बारात आएगी फिर एक दिन गैप कर के फिर दोपहर के दिन बारात जाएगी तो हमें दोनों का वीडियो सूट करना है

ठीक है मैम नमस्ते इतना जो है आप कर दीजिएगा नमस्ते